जों बिबार गायोब्ला जों समायना नुयो ओमफ्राय फिथाइ गायोब्ला जोंहा फाननोबो मोनो एबा जानोबो मोनो जोङो फिथाइखौ फानोब्ला जोङो मथा मथि फैसाबो मोननाय जायो आरो मैगंखौ जों गायोब्ला जों आबाद आरि बानायोब्ला जोङो जानोबो हायो एबा फैसाबो मोननो हायो फाननानै जानो हायो ओमफ्राय जों गय फिथाइखौ गायोब्ला गय फिथाइखौ गायोब्ला मथा मथि बोसोरबानि उनाव जों फिथाइ मोननो हायो ओमफ्राय जों फाननानै जानो हायो मथा मथि फाननानै जों मथा मथि बिगासे बिगासे गय बिफां गायनायनि फिथाइखौ मोनोब्ला जोङो मथा मथि थ्रिस पन्चास साइथ हाजारसो मोननाय जायो ओमफ्राय मैगं मैगं गायनानै जोङो फिथाइ थायोब्ला सानसेयारि मथा मथि बिदिनो सातस' आठस' जेनेबा जोङो फाननानै जानो हायो ओमफ्राय जों न'आवबो जानो हायो ओमफ्राय बिबारखौ गायोब्ला जों न'आव फुजाबो फुजाबो होनो हायो ओमफ्राय जोङो न'आव जोङो साजायनानैबो लानो हायो समायना नुयो मैगं थायगंफोर गायोब्ला जोंहा हाफोराबो जोंहा जायगाखौबो समायना नुयो हाफोराबो जोंहा खालि थाया मोजाङैनो थायो ओमफ्राय गय बागान बानायोब्ला जोंहा मुलाम्फा होयो थाखा फैसानिबो प्रब्लेम जाया फाननानैबो मोनजायो ओमफ्राय जानोबो मोनजायो एसेनोसै